हम लोग दिवाली का त्योहार हिन्दू प्रथम त्योहार दिवाली होती है हम लोग दिवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं दिवाली की समय साफ सफाई घर बाहर साफ सफाई करते हैं और दिवाली के दिन बहुत अच्छे से दिवाली भी मनाते हैं दिया भी जलाते हैं और दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन भी बहुत अच्छे से करते हैं

बच्चे पटाखा भी भोड़ते हैं मोमबत्तियाँ भी जलाते हैं दिवाली का त्योहार बहुत धूम धाम से मनाया जाता है फिर होली के समय हम लोग होली बहु भी बहुत अच्छे से मनाते हैं हिन्दू धर्म में होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है होली की समय सब लोग रंग अबीर बहुत अच्छे से खेलते हैं और गुजिया पापड़ पूड़ी पकौड़ी सब लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं होली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है और हिन्दू धर्म में नवरात्रि भी बहुत धूम धाम से मनाई जाती है नवरात्रि खुआर कि नवरात्रि में भी खुआर के नवरात्रि में भी दशहरा बहुत धूम धाम से मनाया जाता है सारे में दुर्गा जी की पूजन बहुत अच्छी से होती है दुर्गा पूजा में बहुत दूर दूर तक सब लोग जाते हैं देखते हैं सब लोग दशहरा मनाने दशहरा कि छुट्टियाँ पर दशहरा मनाने बहुत दूर दूर तक जाते हैं लोग विंध्याचल जाते हैं अष्टभूजी जाते हैं मैहर देवी जाते हैं कलकत्ता कि काली भी जाते हैं

बनारस भी जाते हैं शीतला माता भी सब लोग बहुत अच्छे से दशहरा के त्योहार मनाते हैं और हिन्दू धर्म में रक्षाबंधन भी बहुत अच्छा से मनाया जाता है रक्षाबंधन के दिन भी भाई बहन बहुत अच्छे से रक्षाबंधन भी मनाते हैं उस दिन भी सब लोग अपने अपने भाई के घर पर जाते हैं और रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से मनाते हैं ते हैं